بہار میں زرائع ابلاغ کو خبر رسانی سے متعلق کئی بڑے اختلافات اور مشکلات کا سامنا ہے حکومتی دباؤ اور سینسرشپ ایک اہم مسئلہ ہے جہاں ناپسندیدہ خبروں کو دبایا جاتا ہے سیاسی وابستگی اور ملکیت کی بنیاد پر میڈیا میں تعصب پایا جاتا ہے جس سے غیر جان بیدارانند رپورٹنگ متاثر ہوتی ہے سوشل میڈیا پر جالی خبروں کا پھیلاؤ بھی ایک بڑا چیلنج ہے جو عوام میں بےچینی پیدا کرتا ہے میڈیا باؤنسر اکثر سرکاری اشتہارات پر انحصار کرتے ہیں جس سے حکومت کو ان پر دباؤ ڈالنے کا موقع ملتا ہے صنفی اور ذاتی بات پر مبنی تعصب بھی خبروں میں جھلکتا ہے قومی میڈیا کے مقابلے میں مقامی مسائل کو کم اہمیت دی جاتی ہے سائبر کرائم کے نام پر سوشل میڈیا پر نگرانی سخت ہے ان تمام مشکلات مشکلات کے باوجود کچھ صحافی سچی خبریں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تاہم یہ اختلاافات خبر رسانی کے عمل میں ایک بڑا چیلنج بنے ہوئے ہیں